गर्मियें च जिसलै अगर सानूं उल्टियां बगैरा होन ते अस लोग गंढें दा रस निकालियै दिन्ने की जेह्दे कन्नै फर्क लग्गी जाये जे सर्दियें च कोई बमार होई जाये सर्दियें च उल्टियां बगैरा होन तां अस तुलसी दा मतलब कि पत्ता लेइयै ओह्दा अर्क बनाइयै ते ओह्दे पाइयै ते ओह्दा अर्क बनाइयै दिन्ने बच्चें गी कि ओह्दे कन्नै फर्क लग्गी जंदा ते जे इंदे च एह्दे कन्नै फर्क ते तां अस ग्रांएं च होन कोई देसी दवाई दिंदे होन ते उंदे कोला दोआई कळाने ते अगर कोई ऐ डॉक्टर गी दस्सन जा दे ओ जेह्ड़ी बस अस जेह्ड़े घरा दे गै नुस्खे अपनाने आं घरेलू जेह्ड़े रसोई च मसाले होंदे न लौंग इलायची ते तुलसी पाइयै ते ओह् सर्दी होई दी होऐ ते ओह्दे कन्नै उल्टियां होआ दियां होन ते फर्क पेई जंदा बच्चें ई आपें बी केईं बारी इयै किश होऐ दा होऐ ते पेई जंदा ते जां फिर अस फुल्का बनाई लैने जमैन पाइयै ते ओह्दे कन्नै बी अगर ठंड बगैरा होई दी होऐ ते नेहा् अरक पीने कन्नै फर्क पेई जंदा ऐ एह् सारघरेलू नुस्खे अपनाने कन्नै अज्ज धोड़ी जेह्ड़ा फर्क ऐ ओह् लग्गी जंदा ऐ ते नेईं फर्क लग्गेआ ते अस दोआई दा सेवन करने आं ते कन्नै खांसी दी दुआई जेह्ड़ी ऐ लेई